देखिए आज के युग में काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है अगर हम बात करें कि बुज़ुर्गों नेत्रहीन को टैक्सट टू इस्पीच ट्रांसलेशन कैसे सहायक है तो अगर हम बात करें की टैक्सट टू इस्पीच जो सहायक तकनीक है वो डिजिटल टेक्श्ट को ज़ोर से पढ़ता है इसे कभी कभी ज़ोर से पढ़ें तकनीक भी कह सकते हैं या कहते हैं जो टेक्श्ट टू इस्पीच कंप्यूटर या अन्य कोई डिजिटल डिवाइस पर शब्दों को ले सकता है और उन्हें ऑडियो में बदल सकता है ये तकनीक बुज़ुर्गों नेत्रहीन के लिए नेत्रीहीनों के लिए काफ़ी सहायक है और इस टाइप की और भी तकनीक हैं जो बुज़ुर्गों और नेत्रहीन उसका इस्तेमाल कर के और किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं